हैल्लो हां जी हां जी केह्ड़ी कंपनी दा अम्बूजा एह् गोल्ड चाहिदा जां एह् दुआ में पुच्छा ना गोल्ड चाहिदा जां केह्ड़ा चाहिदा ओह् खाल्ली लखाओ डलिवरी तुसेंगी उसलै गै पुज्जी जाह्ग जिसलै जिस टैमें तुसेंगी चाहिदी होग उस टैमें पर अस तुसेंगी जेह्ड़ी बी तुसेंगी घर तक पजाई औगै तुस सनाओ जेह्ड़ा टैम तुस सनागे उस्सै टैम थोआढ़े हाजर होग बंदा सनाओ किन्नै टैमें पर चाहिदा जिसलै तुसेंगी लखागे आर्डर उसलै गै तुसेंगी थोआढ़े घर पुज्जी जाङन ठीक ऐ